हाँ मैं डांस में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखती हूँ और ईवन जब मैं छोटी थी तब मैं सोचती थी कि हाँ मैं बड़ी होकर अपनी एक डांस क्लासेस खोलूँगी जिसमें मैं कुछ ऐसे बच्चों को डांस सिखाऊंगी जो डांस में रुचि रखते हैं पर उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं या हो सकता है मे बी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस प्रकार से ठीक नहीं हो कि वो अपने बच्चों को उनकी स्किल्स के लिए या उनकी रुचि के लिए क्लासेस भेजें तो मैं अपने इस कार्य के लिए डांस क्लासेस खोलने के लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ मैंने अभी फिलहाल एक डांस क्लास खोल रखा है जिसमें मैं अपने गली के आसपास के बच्चों को डांस सिखाती हूँ जो लोग मुझे पैसे दे सकते हैं मैं उनसे पैसे लेती हूँ जो नहीं दे सकते हैं मैं उनसे पैसे नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पैसो के पीछे अगर किसी का सपना अधूरा रह जाए तो फिर वो है ना कि अच्छा नहीं लगता है किसी को भी अगर उसका सपना पूरा हो जाए या वो जिस चीज में रुचि रखता अगर उसको उसी में अंक अंदर इस आगे क्षेत्र में अगर उसको भविष्य अच्छा हो तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है तो मैं ये सोचती हूँ कि हाँ मेरी डांस क्लास के माध्यम से मैं ऐसे लोगों को डांस सिखाऊँ जो डांस करने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं पर वो किसी कारण से अपनी डांस क्लासेस को मतलब डांस क्लासेस नहीं जा सकते है तो इसके लिए मैं अभी से ही प्रयास कर रही हूँ और आने वाले टाइम में मैं अपनी एक अच्छी सी डांस क्लास खोलूँगी जिसमें मैं सभी लोगों को फ्री में डांस जो है सीखाने वाली हूँ